हा मां हिकु दफ़ो हिकु ख़ुबसूरत जॻहि ते वियमि जंहिंजो नालो आहे माथेरान उहा जॻहि ई ॾाढी ई सुंदरु आहे मथे मथे चढ़ाई आहे पहाड़नि ते त मां ऑटो जे रस्ते वियमि पर रस्ता ॾाढा तेड़ा मेड़ा हुआ त तकलीफ़ थी पहुचण में पर जंहिं महिल मां जॻहि ते पहुतमि त मूंखे ॾाढी वणे पई उते जाम सारियूं अहिड़ी ॾिसण लाइक़ु शयूं आहिनि ॻाल्हियूं आहिनि जीअं त ऐको पोइंट आहे जाम ई सुठी जॻहि आहे